असें अपने घर तुलसिया बूह्टा लाया हा ठीक मतलब कि असें कुसै कोला सुनेआं कि साढ़े घर जेह्ड़ा इ'यां कुछ लोक जेह्ड़े हे साढ़े अग्गें पिच्छे दे ग्रांऽ दे उनें सनाया कि जेह्ड़ा तुलसिया बूह्टा ओह् बड़ा गै शैल ऐ ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा थोआढ़ा घर ऐ शुद्ध रौह्ग जेह्ड़ी नुहाड़ी हवा ऐ ओह् बी शुद्ध रखदी कन्नै कन्नै अस उसी चाहियै बिच्च पाह्गे ते जेह्ड़ा साढ़ा जुकाम बलगम बमारियां न ओह् बी दूर होई जांदियां केह्दे कन्नै तुलसी दे कन्नै ओह्दे तुलसियै पत्तर त्रोड़ने ते बिच्च चाहियै पाउने ओह् केह् बनी गी इक शैल इक दवाई बनी चाही बिच्च तुलसियै बूहटे दे पत्तर पाउड़े ओह्दे च चाहियै च ओह् केह् बनी दवा बनी इक जेह्दे कारण तुसें फायदा अपने घर तुलसी लाई दी ते भाएं बूहटे कोला पत्तर त्रोड़ियै भाएं चाही च ते फायदा गै ऐ नुकसान ते ऐ नी ऐ इ'यां हट्टिया लैने होन ते मैंह्गे थ्होई जंदे इ'यां अपने घर होऐ तुलसी ते बंदा जोल्लै मर्जी आया त्रोड़े होन बूहटे उप्परा पत्तर ते पाइयै चाही बिच्च होर बी बड़े शैल बड़े चीजें बिच्च कम्म औंदे जियां कि अगर कोई असें फेस पैक लाना होऐ ओह्दे बिच्च बी बिंद कुट्टी तुलसी ते ओह्दे बिच्च बी कम्म आई जंदी तुलसी होर बी बड़ियां चीजां न जेह्दे बिच्च तुलसी कम्म आई दी तुलसियै दे बड़े फायदे बत्थेरे फायदे दिक्खेआ जा ते बड़े फायदे होंदे तुलसी दे हर इक चीजै दे बड़े फायदे ते जेह्ड़ा जेह्ड़ी तुलसी ऐ ओह् इक मतलब दवाई दे आंह्गर कम्म करदी जियां कि जुकाम बुखार होऐ ओह्दे बिच्च बी केह् होंदा तुलसी कम्म दी होंदी बंदा बमार होइयै ठीक ऐ ते उसी चाही बिच्च तुलसी पाइयै दित्ती फायदा गै फायदा ओह्दे बिच्च बी बड़ा फायदा होंदा तुलसी दा मतलब कि हर इक चीज च तुलसी पानी चाहिदी मतलब कि तुलसी इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी दवाइयें शा बी बड्डे कम्म करदी कन्नै एह् इक साढ़ा कुदरत दी प्रोडक्ट ऐ जेह्ड़ा भगवान कोला असें थ्होए दा कुतै इ'यां दकानै उप्पर इ'यां डुप्लीकेट दूआ त्रीआ माल थ्होंदा रौंहदा जियां दूआ जियां डुप्लीकेट माल होंदे ओह् थ्होंदे गै रौंहदे ओह् चीजां नी लैनियां अपने घर बूह्टा लाना उ'यै लाना ओह्दे कन्नै बी जेह्ड़ा साढ़ा घरा दा वातावरण होंदा शुद्ध होई जंदा जियां कि निम्म होई निम्म निम्म दा बूह्टा होंदा जेह्ड़ा ओह् बी ओह् बी बड़ा स्हेई होंदा ओह् ते पूरे ते पूरे वातावरण गी शुद्ध करदा मतलब कि ओह् बूह्टा बोह्त बड्डा होंदा जेह्दे कारण पूरा जेह्ड़ा ग्रांऽ होंदा ना साढ़ा म्हल्ला पूरा ते वातावरण शुद्ध रखदा ना कोई ओह् होंदा मतलब कि गंदा आवै कोई प्रदूशन बगैरा आवै ओह् बी हल्ल करी जंदा तां उसी केह् आखदे जेह्ड़ा निम्म दा बूह्टा ऐ उसी सवेरे उट्ठियै केह् करना उसी थोह्ड़ी दातन करनी दातन कीती ते नुआढ़े ने जेह्ड़े दंदे च जेह्ड़े कीड़े कूड़े होंदे सारे खतम होई जंदे ते निम्म कन्नै अगर कुसैई बड़े गै ज्यादा मूहें दाने निकला दे शरीरै दाने न ते सारे केह् करी सकदे सारे कडाउदे केह् करना सारे निम्म दे बूह्टे उप्पर चढ़ना निम्म दे पत्तर थवांटने ते शैल थवांटने फ्ही लैनी इक बड्डा जेहा कड़ाया लैना चुल्लियै उप्पर रक्खना चुल्ली नेईं होऐ गैसे उप्पर रक्खेआ गैसे उप्पर जां चुल्ली उप्पर बड्डे कड़ाए बिच्च पानी परतना फ्ही ओह्दे बिच्च निम्म रक्खनी फ्ही उसी गड़कानी गड़काई गड़काई जेल्लै थोह्ड़ा अद्धा हारा पानी होई जा जोल्लै पानी अद्धा होई जा फ्ही उसी थोह्ड़ा ठंडा करना ठंडा करियै फ्ही ओह्दे कन्नै न्हाना सच्च सनाह्गी ब अगर रोज न्हौग ना बंदा उस पानियै कन्नै ते बड़ा गै फायदा उसी बंदे गी जिन्ने बी दाने मूंहे दे शरीरे दे जेह्डियां बमारियां ओह् सारे दी सारियां हल होई जानियां इन्ने तौले उसी बंदे बमारियां बी नेईं लगदियां जिसी पीलिया होआ किश बी होऐ ओह् करना चाहिदा निम्म दे पानियै कन्नै न्हाना चाहिदा निम्म सभनें कोला बड्डी चीज ऐ एह् हर इक चीजै केह् करदी ऐ नुहाड़े हर इक चीज नुहाड़े अग्गें केह् ऐ क खतम ऐ ठीक ऐ फेल ऐ जिसी आखदे फेल ओह् ऐ फेल ऐ इकदम हर इक चीज ते जेह्दे कन्नै असेंई बड़ा किश स्हेई ऐ हर इक चीज डाक्टरै कोला पुच्छी लैंदा बंदा कि तुलसी केत केत कम्म औंदी ते तुलसी ते बड़ी गै कम्म औंदी तुलसी ते नेम निम्म एह् दो चीजां नी जेह्ड़ियां बड़ियां गै कम्म औंदियां इ'यै दो चीजां न जेह्ड़ियां मतलब कि सभनें कोला फायदेमंद बिच्च हैन इनें चीजें दा बड़ा फायदा दवाइयां बनदियां दवाइयां बनी बनी अग्गें जंदियां ते इनें दोनो चीजें दियां दवाइयां बनदियां फेसबाश बनदे दवाइयें बिच्च होंदे कोई बी दवाई होऐ जियां पैरासिटामोल जे बो जेह्दे बंदे बखार बखूर उप्पर दंदे कन्नै मतलब दातन करै खा पियै उसी बंदे फर्क होई जंदा थोह्ड़ा मता ते तुलसी दी चाह् बिच्च तुलसी पत्ता जां तुलदी दल पाए दा होऐ ओह्दे कन्नै बंदे फायदा होई जंदा फायदा गै होई सकदा नुकसान कोई नी ऐ फायदा गै फायदा हर इक चीजै बिच्च नुकसान आक्खो तां ओह् चीजै च हैनी ऐ फायदे बड़े न नुकसान कोई नी ऐ ते इसी तोस लोक जरूर जरूर एह्दा करो इस्तमाल करो इसी केह् आखदे स्हेई स्हेई चीजां करो तुस बी अपने कोल केह् इयां तुलसी दा हर इक सीजन पता नेईं मिकी कि तुलसी दा हर इक सीजन होंदा कि नेईं होंदा ते उसी तुलसी गी केह् करना सारे पत्तर नुहाड़े थवांटने ते धुप्पा सकाने चार पंज धुप्पां लोआनियां उनें पत्तरें ते फ्ही ओह् पत्तर सुक्की जंदे फ्ही ओह् सुक्कियै ते उनेंई किसै बिच्च पाइयै ते रखुना कोई कच्च दा डब्बा होए जां कोई कच्च दी बोतल होए जां कोई डब्बा होई गेआ प्लास्टक दा ओह्दे बिच्च पाइयै रखुने जियां बी कोई बंदा बमार होऐ ते उ'यै पाया ओह्दे बिच्च ते बस फायदा होई गेआ ते ओह् इ'यै कम्म करना लगभग जेल्लै बंदा बमार होऐ ते होर बी बड़ा किश एह्दे कन्नै शुद्ध बी होंदा अग्गें पिच्छें ताईं तोआईं बड़ा किश होंदा एह्दे कन्नै होर बी बड़ी सारियां चीजां न जेह्ड़ियां तुसेंई सनाह्गी अगली बार फिलहाल इत्थें अस अपना समाप्त करने आं इ'यै दो गल्लां असें तुसें सनाइयां एह्दे उप्पर गौर ध्यान करेओ ते फेर होर बी अग्गें अग्गें तुसेंगी सनांदे रौह्गे अस जेहड़ा किश बी होग होर बी बड़े सारियां चीजां न जेह्ड़ियां वातावरण गी शुद्ध करदियां फिलहाल इत्थै इ'यै दो चीजां न जेह्ड़ियां चेता आवा दियां जियां जियां सनाया उ'यां उ'यां करना ते होर बी बड़ा किश न पर फ्ही कदैं सनाह्गे फिलहाल असें इत्थैं किश बी चेता नी आवा दा दे चंगी फ्ही तां अच्छा फ्ही तां ठीक ऐ खरा फ्ही ओके